दा बर'फोरनाव बिराद रोखोम दं गस्ला दख'ना जोमग्रा दा दख'नायाबो गोबां आलादा गाबनि दङ आरोखिना बिदिनो आलादा आलादा कालार माबानि दं रंनि इनिफ्राय दा आर'नाइयाबो बिराद रोखोमनि दं आग'र दं आग'र गैयि दं सिम्पोल सिम्पोल दं ओमफ्राय दा दख'नाया बिदिनो इसे सिम्पोल दं आग'र आग'र गोनां दं ओमफ्राय अनेक दिजायन दं आरोना दख'नायाबो ओमफ्राय दा मालाय दस्रा माबाना हारिनाथ' हारसाफोरनाथ' सारि दं सारि माबा माबि बेखौथ' आं नामखौ बारा मोन्थिजोबला होम्बाबो हारसाफोरना इसे आलादा जायो द्रेसा बर'फोरनिफ्राय बर'फोरा इसे मोजांसिन जायो द्रेस फ्रा इसे नायनो नायथाव दा बेराद कालार फुल बेराद समायना रमायना जायो बर'फोरना द्रेस ओमफ्राय दा हारसाफोरनाथ' सारिल' जायो बेनिफ्राय बांसिन सारिल' गानो बिसोर बर'वाबो दख'नाल' गानो होम्बाबो बर'फोरना इसे कालार फुल जायो आरो ओमफ्राय दा हारसाफोरथ' हारसाफोर ओमफ्राय दा नेपालिफोर गार'फोर बिसोरनाबो गावसोरनि द्रेस दङ नामखौथ' आं मोजाङै मोन्थिला बिसोरबो इसे बिसोरनाबो इसे मोजां थायोखोमा कालार फ्रा इसे मोजां जायो होम्बाबो जोंना इसे बर'ना इसे साबसिन माबाफोरा गासैबो नायनायावथ' बर'फोरना दख'नायानो बिराद मोजां मोदानो साइज नुयो दा बेफोरनो बिराद बर'फोरखौ मोदानहोयो आरो सायजा नुयो दा बर' थ्रेदिसनेल आव बिनिफ्राय दा सानि थाखाय बा जोमग्रा जोमग्रायाबोथ' बिराद मोजां जोमग्रा दङ कालार फुल दिजायन दाथ' आजिखालि मदार्न जाबाय दख'नायाबो सेत ओंखारबाय जोमग्रा दख'ना एखे मोनबाय कालार आबो कालार आल' आलादा जाबाय होम्बाबो बिराद मोजां नुयो आरोना बर'फोरखौ बिदिबो दख'ना गानबा ओमफ्राय दाथ' हारसाफोरनाथ' बेनो एक सेम सारियानोसै सारियाबो बिसोरनाबो नामखौथ' आं मिन्थिला माखासेनिखौ सारि गान्नाय नुयो सोरबा सोरबा माबा माबि गानो ओमफ्राय दा बे बर'फोरनाथ' बिराद मोजां मोजां जायो जोमग्रा थोमग्रा गासैबो बिराद मोजां रोखोमनि मोजां मोनबाय आं बिरादनो